साढ़ै इत्थै जम्मू अगर कोई आह्ग ते उसी जम्मू दी हिस्ट्री दे बारे च जानना होग ते दिक्खो साढ़ै इत्थै बाह्वे आह्ली मां ऐ जिसी मतलब है ते एह् बी इक किला ई ऐ नां जिसी जाम्बू लोचन ने मतलब माता रानी गी अपनी तपस्या करियै इत्थै लेहांदा हा ते इत्थै मतलब माता रानी फ्ही इत्थै बैठी दी ऐ एह् बी इक मतलब ओह् ऐ हिस्ट्री एह बी इक इत्थै आन दिक्खन हरि पैलेस ऐ उसी दिक्खो आइयै साढ़ै पिछली हिस्ट्री पता लगग राजें म्हाराजें दी सारी इत्थै थुहानू पता लग्गी जाह्ग फ्ही साढ़ै इत्थै पीर खोह् ऐ उत्थै बी मतलब काफी मतलब परानी जेह्ड़े म्हैंत श्हैंत न ओह् दसदे न उत्थै सब किश पराना साह्नू समझांदे न ते इ'यां अखनूर चली जाओ उत्थै बी राजें दे मैह्ल न चन्हां दे कंढै जियो पोता उत्थै उसी आखेआ जंदा ऐ होर मतलब उत्थै पांडुएं दियां गुफां न एह् मतलब साढ़ियां प्राचीन जगहां न चीजां न तुस उत्थै आइयै दिक्खो उत्थै पता लगदा भाई केह् ऐ केह् नेईं ऐ रघुनाथ मंदर ऐ साढ़ा एह् बी इक हिस्ट्री ऐ साढ़ी एह् बी प्राचीन ऐ मतलब एह्दे च बी म्हाराजा हरि सिंह कन्नै जुड़े दा एह् ओह् बी लोक मतलब सनांदे न कि साढ़ै इत्थै गांधी भवन ऐ ओह् बी प्राचीन ऐ अंदर जाह्गे पता लगग तुसें ई साढ़ी हिस्ट्री उत्थै बी ऐ फ्ही मुबारक मंडी ऐ सारें कोला प्राचीन उत्थै तुस जाओ मैह्ल दिक्खो उत्थै म्यूजियम खु'ल्ले दा जिसी डोगरा आर्ट म्यूजियम आखदे न ओह्दे अंदर उ'नें बड़ा किश रक्खे दा प्राचीन चीजां रक्खी दियां बड़ा किश रक्खे दा उत्थै आओ दिक्खो बड़ा किश ऐ दिक्खने आह्ला इत्थै जित्थै तुसें हिस्ट्री पता लगी सकदी ऐ